بہار میں کاروباروں کو کئی اہم پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں جیسے سڑک بجلی اور پانی کی ناکافی سہولت جس سے مال کی ترصیل میں دیر ہوتی ہے ہنرمند مزدوروں کی قلت محسوس ہوتی ہے خاص طور پر چھوٹے کاروباریوں کے لیے کاروباری عمل متاثر ہوتا ہے بہت پیچیدہ اور وقت لینے والی ہے کبھی کبھار غیر واضح اور پوجھا لگتا ہے خاص کر دیہی علاقوں میں کاروبار کو مسابقت سے دور رکھتا ہے سرمایہ کار بہار میں کم دلچسپی لیتے ہیں